पेंटिंग शुरू करने के लिए मुझे न बहुत तरीके से अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती हूँ जैसे कि यह निर्भर करता है कि मैं किस माध्यम में पेंटिंग बना रही हूँ या किस तरीके से पेंटिंग बना रही हूँ अगर कोई पेंटिंग मैं अपनी कल्पना के माध्यम से बना रही हूँ तो मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उसको सोच विचार कर उसके सभी हिस्सों को सोचूँ और फ़िर पेंटिंग शुरू करूँ लेकिन यदि अगर मैं किसी चीज़ को देख कर बना रही हूँ तो मैं पहले उसके प्रेरणा लेती हूँ उस चीज़ को रखती हूँ या कोई भी वस्तु जिसकी मैं चित्र कर रही हूँ चित्रण मैं जिसका निकाल रही हूँ उसकी मैं देख के सभी हिस्सों को उनकी छाया को किस प्रकार से उसकी छाया पड़ रही है उसकी छाया कृति कैसी पड़ रही है उनको देख कर मैं उनके प्रेरणा लेकर एक तरीके से मैं किसी वस्तु को अपनी आँखों से देख कर फिर पेंटिंग की शुरुवात करती हूँ इससे यह होता है कि वह पेंटिंग के सभी हिस्सों को एक अच्छे प्रकार से मैं उनको बना सकती हूँ